अभ्यासा वांगडा आमकां खेळूय खूब म्हत्वाचो आसता खेळटना आमचें मेन म्हणल्यार आमचो जो फिजिकल फिटनस आसता तो इमप्रुव जाता आमचे शारिरीक सगळें कितें आमकां समज दुयेंस आसा जाल्यार आमी तें दुयेंस पयस करूंक शकतात धांवता तेन्ना आमची स्टेमिना वाडटा कितेंय आतां खोट मारता बॉल उखलता बॉल सोडून मारता तेन्ना आमची मसक्युलर स्ट्रेंथ आसता जो आमचो मसल स्ट्रेंथ आसा तो वाडटा उपरांत फिजिकल स्ट्रेंथूच न्हू तर खेळटना आमचें मनूय शांत जाता आमच्या लायफान जो प्रेशर आसता तो सगळो कमी जाता खेळ हो फकत स्पोर्ट्सूच न्हू तर डिफरंट कांय खूब गजाली तरेचे खेळ आसतात जशें की ल्हान भुरगीं आपलें मन खुश दवरपाक आपले आपुणूच खेळटात कांय भुरगीं लिपच्यांनी खेळटात धरच्यांनी खेळटात कांय भुरगीं कंप्युटराचेर गेमी खेळटात सो हे सगळे तरेचे खेळ खेळ हो फकत एज अ स्पोर्ट्स पर्सपेक्टीवूच नासता स्पोर्ट्साचे नदरेंतल्यानूच पळोवप नासता खेळ म्हणल्यार सगळे तरेचे खेळ येतात तितून आमचें मन शांत जाता जितूंत आमची फिजिकल स्ट्रेंथ आमची शारिरीक आमचे स्ट्रेंथ वाडटा खुबशे खेळ जशें की फुटबॉल क्रिकेट हातूंत आमचो फिजिकल स्ट्रेंथ वाडटा बॅट मारतना आमचो शोल्डर स्ट्रोंग जाता आमचे फुटबॉल खेळटना पांय काफ मसल्स क्वॉड्स हॅमस्ट्रींग हे मसल्स स्ट्रोंग जाता उरलेले खेळ जशे की चॅस चॅस खेळटना आमचे आमी आमची बुद्धी वाडटा मेन म्हणटल्यार उरलेले आतां गेमी आसात जशें की बॅडमिंटन हेतून आमकां खूब स्टेमिना जाय पडटा कबड्डी कबड्डी जो खेळ आसा तितून आमकां तकली यूज करची पडटा प्लस आपलो स्ट्रेंथूय यूज करचो पडटा हितून आनी खेळटा आमचें मन शांत जाता मेन म्हणटल्यार आमचें मन शांत जाता कित्याक आमचो जो लायफान स्ट्रेस आसता कामाचो स्ट्रेस तितूनसून आमकां लायफान आमच्या एक तरी खेळ आमी एड करूंक जाय कारण आमचो मन तितून शांत जाता आनी जेन्ना आमी खेळटात जितून आमकां आवड आसता जी गजाल आमी आवडीची करताली मन लाव करता तेन्ना आमचे मन थंड जाता जिवाकूय बरें दिसता आनी कसलो रोग आसा जर आमकां कसलो रोग आसा जशें की हार्टाचो दुयेंसाचो जर पेशेंट आसा जाल्यार तांणी जर समज कार्डियो केलो जशें की धांवप तो जर फुटबॉल खेळ्ळो चडूय न्हू बट लिमिटेड फुटबॉलूच न्हू जशें की फुटबॉलाचो धाकटो ग्रांवड आसा जशें की फुटसल फुटसल खेळ्ळो जाल्यारूय तेका बऱ्याक पडटा तेणी रनींग केलें तितून रनींग मात्शें तितुनूय बरें जाता तेका आनी उपरांत बॅडमिंटनूय खेळोंक शकता तो कारण बॅडमिंटनानूय आमचो कार्डियो भरपूर जाता